میں نے روزگار کمانے کے لیے میڈیکل لائن میں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ میری بارھویں جماعت کی تعلیم پوری ہو گئی تھی میں نے اپنے والدین سے آگے کی تعلیمات کے لئے مشورہ کیا آگے جلد از جلد روزگار کمانے کے لیے میں نے میڈیکل لائن میں جانے کا ارادہ کیا اور اب میں خود کی میڈیکل پر ہی رہتا ہوں